नमस्कार दादा जी मैं गारमेन्ट ऑनर बोल रहा हूँ जी आप क्या क्या खरीदना चाहेंगे जी जी देखिये हमारे यहाँ हर तरह का कपड़ा मिलता है सिला सिलाया कपड़ा भी मिल जाएगा और वैसे आप कपड़ा खरीदना चाहेंगे सिलवाने के लिए वो भी मिल जाएगा आपको लेडीज़ एवम जेन्ट्स दोनों के लिए कपड़ा मिल जाएगा ठीक अगर आप जैसे आप बुटीक के मालिक हैं और आप जो भी खरीदना चाहेंगे आप थोक में ही लेंगे तो हम आपके लिए थोक वाला ही रेट लगाऍंगे और कोई भी तरह का कपड़ा आप देखना चाहेंगे या केवल शादी वाला ही देखना चाहेंगे और अभी हमारे यहाँ अच्छे अच्छे ऑफ़र भी चल रहे हैं हम एक खास तरह का डिस्काउंट दे रहे हैं कि आप पचास हज़ार से ज़्यादा के कपड़े खरीदते हैं तो हम उसमें आपको चालीस पर्सेंट की छूट देंगे चालीस पर्सेंट की जी जी और आप जिस तरह का कपड़ा चाहें उस तरह का कपड़ा खरीदिए जब आपका टोटल बिल बनाया जाएगा अगर पचास हज़ार से ऊपर का बिल जा रहा है तो हम चालीस पर्सेंट की छूट देंगे और अगर एक लाख के ऊपर का आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो पूरे पूरे हम पचास पर्सेंट की छूट देंगे जिससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा आप खुद समझ सकते हैं क्योंकि कोई भी गारमेन्ट ऑनर इतना डिस्काउंट नहीं देता है या इतनी छूट नहीं देता है तो आप जब चाहे तब हमारी दुकान पे आ सकते हैं और हमारे यहाँ अलग अलग तरह के कपड़े मिलते हैं एक ही कपड़े जी मैं मैं यहीं अपने गारमेन्ट स्टोर से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ हाँ और मैं हमारे यहाँ जो है एक ही कपड़े में कई वराइटी भी मिल जाती हैं आप जिस वराइटी का कपड़ा खरीदना चाहें आपको वो वराइटी भी मिल जाएगी आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप महंगे से महंगा कपड़ा भी खरीद सकते हैं और सस्ते से सस्ता कपड़ा भी खरीद सकते हैं आप जब आना चाहें जब भी आपको लेना हो आप चले आइएगा आप किसी से भी आप हमारी गारमेन्ट स्टोर पूछ लीजिएगा वो आपको बता देंगे और अगर ना भी पता चले तो आप हमें फिर से फ़ोन कर लीजिएगा हम आपको फिर से सारी जानकारी बता देंगे नमस्कार दादा